जी मैम मुझे एक्चूली में मिठाइयाँ जाननी थी आपके यहाँ कौन कौन सी मिठाइयाँ मिलती हैं अच्छा तो मैम अगर हम आज अलग से औडर देते हैं तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा क्या अच्छा ठीक है मैम तो क्या बोलते हैं और कुछ नमकिन्स वग़ैरह भी मिलते हैं आप के यहाँ

अच्छा ठीक है तो मैम में कुछ सामान मंगाना है मुझे अपने घर पर ग्रह प्रवेश कि पूजा है तो मुझे उस में कुछ मिठाइयों की ज़रूरत है तो मुझे आप दो किलो काजू कत्ली भेज दीजिए और मिल्क केक मुझे पाँच किलो भेज दीजिए और दो किलो गुलाब जामुन और एक किलो छमछम और जितना भी नमकीन है आपके पास उस में से दो तीन वेरैटी के नमकीन मुझे दो दो किलौ वो भेज दीजिए हो जाएगा ठीक है मैम तो आप औडर कमप्लीट कर दीजिए तो वो पेमेंट भी मैं आ कर करूँ तो चलेगा मैम मैं ये मुझे एक्चूली में कल तक चाहिए कल शाम पाँच बजे तक तो मैं पाँच बजे तक किसी को भिजवा दूँगी उठाने के लिए तो वो आ कर आपको पेमेंट भी कर देगा हो जाएगा पाँच बजे तक ठीक है मैम तो फिर मैं कल उठवा लूँगी समान तो आप पैक कर दीजिएगा और एक बार मुझे एक रिमाइन्डर के लिए आप कौल भी कर दीजिएगा कि आपका सामान पैक हो गया ओके ठीक है ओके मैम थैंक यू